मां पंहिंजे कटनी शहर मां ॿाहिरि त ॾाढो दफ़ो वई आहियां जीअं कि शादीअ खां पोइ त मां टे सालनि में टे दफ़ो ॿाहिरि त घुमी आई आहियां सभिनि खां सुठो त मूंखे ब्यास लॻंदो आहे जेको असांजे गुरूअ जो शहरु आहे जिते ब्यास में वञी करे असांखे जन्नत मिलंदी आहे मां कश्मीर वई आहियां मनाली वई आहियां और बि ॾाढी दिल्ली वई आहियां अमृतसर वई आहियां अञा बि ही ॾाढी सारियूं जॻहियुनि खे मां घुमी आई आहियां अॼु ताईं जिते मां नयों नयों अनुभव वठण लाइ वई आहियां हुतां जी हुतां जी हरियाली हुतां जो हुतां जा माण्हू हुतां जे माण्हुनि जो स्वभाव ॾाढो सुठो हूंदो आहे मां जेतिरो बि ॿाहिरि घुमणु वई आहियां त मूंखे ईअं न लॻो आहे कि उतां जा माण्हू किना आहिनि या ही मतिलबु सुठा कोन आहिनि या हू हेड़ी नज़रुनि सां था ॾिसनि त ॿाहिरां जा माण्हू ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि असां काश असां दो हज़ार बाईस में कश्मीर विया हुयासीं हुते असांखे एॾा सुठा सुठा माण्हू मिलनि पिया एॾा सुठा माण्हू मिलनि पिया जेका मां अॼु ताईं पंहिंजी ज़िंदगीअ में न ॾिठा हुतां जा माण्हू सुठी सुठी सलाहूं पिया ॾियनि हुतां जा माण्हू मतिलबी न हुया कि असां पें पें ओ जनि पंहिंजे मतिलब लाइ असांखे कुझु सलाहु ॾियनि न ओ जन असांखे सुठे लाइ असांखे सलाहु ॾियनि पिया कश्मीर जा माण्हू ॾाढा सुठा असां कश्मीर जे अंदरि श्रीनगर श्रीनगर पहलगाम गुलमार्ग सोनमार्ग अञा बि ॾाढी सारी जॻहियूं वियासीं मां पंहिंजे शादीअ खां पोइ पहिरें साल में मनाली वई हुअमि उते बि ॾाढा सुठा माण्हू हुया असां ज़ाल मुड़ुसि अकेले विया हुआसीं और असां कश्मीर पोइ छह माण्हू विया हुआसीं के जेका असांखे मनाली खां वधीक कश्मीर में मज़ो आहियो जोकी असां उते ग्रुप ठाहे करे विया हुयासीं और हुन जे अलावा बि मां ॾाढियूं सारी जॻहि वई आहियां जीअं अहमदाबाद में सोमनाथ मंदरु आहे हुते वई आहियां हूअं नंढापे में वई हुअमि पर वई आहियां बिलासपुर वई आहियां छत्तीसगढ़ जो जेको बिलासपुर आहे ओॾे वई आहियां और गोरखपुर वई अहियां नेपाल वई अहियां हाणे मुंहिंजी बुआ जी शादी आहे नेपाल में त नेपाल बि वेंदमि अञा बि ॾाढी सारियूं हेड़ियूं जॻहियूं आहिनि जिते मां घुमणु वई आहियां